मेरे अनुसार डांस ने कई प्रकार से मेरे जीवन में सकारात्मक विचार विचार आए हैं जैसे कि मैं डांस करते समय बहुत ज़्यादा ख़ुश महसूस करती हूँ डांस करते समा समय मुझे कोई ज़्यादा टैंशन नहीं रहती है डांस करने से मुझे ऐनर्जी भी फ़ील होती है उसके बाद कई प्रकार की मैंने ट्रॉफ़ियाँ भी जीती हैं डांस में और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है डांस से मुझे लगता है कि आगे चलके मेरा एक ड्रीम भी जो मेरा ड्रीम है डांसिंग का वो भी सच हो सकता है डांस करने से अपन वेट लॉस भी कर सकते हैं जो कि मैंने दो तीन किलो किया भी है और डांस करने से दिमाग शार्प होता है तेज़ चलता है उस टाइम हाँ और डांस करने लगातार डांस करने से माँसपेशियाँ भी मज़बूत होती हैं और दिमाग भी तेज़ी से चलता है इसके बाद एक चेहरे पे अलग ग्लो भी आता है डेली डांस प्रैक्टिस से जो मसल्स वगैरह हैं अपनी बोन्ज़ वगैरह हैं वो भी नॉर्मली चलती हैं और नृ नृत्य आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है डांस करने से हम डिप्रैशन से भी बच सकते हैं डांस करने से एक सौ तीस से दो सौ पचास कैलोरी बर्न होती हैं बैलेंस और कौर्डिनेशन बनाने में भी मदद मिलती है डांस करके आप वज़न भी घटा सकते हैं